हाणे ॿुधो जिते सिकन प्रोडक्ट जी ॻाल्हि आहे मुंहिंजे वारनि जे लाइ विशेष त सिकन प्रोडक्ट में न वार मुंजा वधिया न वारनि खे मां वालारे सघां न वारनि जी बराबर सींद कढी सघां अछा वार त अछा ई रहिया उहे कारा न थिया न वारनि जी ग्रोथ वधी जिते मुंहिंजे मथे में टाल आहे उते टाल ई रही उते नवा वार न आहियां न अछा आहियां न कारा आहियां ऐं चवण जो मतिलबु त जेको सिकन प्रोडक्ट मूंखे जेको वारनि जे लाइ मिलियो उहो बिल्कुलु बेकारि मिलियो जंहिं मां मूंखे कुझु बि फ़ाइदो न थियो